आइके समयमे ए सी जे छै वातावरणके देखकऽ बहुत उपयोगी भए गेलय हन लोककेँ पास अगर लोककेँ पास पैसा छै तऽ ऊ पैसा से सुविधाके इस्तेमाल कए सकइयऽ जेना एयर कन्डीशन छै कोनो भी कम्पनी के अगर एयर कन्डीशन लेइ छै ओकर टेम्प्रेचर बाइस डिग्री पर मैनेज कए कऽ आरामदायक गर्मी से इन्सानकऽ राहत मिल मिल सकइयऽअगर अहाँकेँ पास पैसा यऽ तऽ कोनो भी कम्पनी के एयर कन्डीशन खरीद कऽ गर्मीमे ठण्डकके एहसास लए सकइ छी